राजस्थान में शिक्षा प्रणाली विशेष जो विकलांग छात्रों को विकलांगता की रोकथाम पुनर्वास के उपाय विकलांग महिलाएं विकलांग बच्चे विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना उनकी सामाजिक सुरक्षा करवाना गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना विकलांग बच्चों से जुड़ी जानकारियों को नियमित रूप से संग्रह कर के उनका अनुसन्धान करना ही ये हमारे यहाँ के हैं और उसके बदलाव के कुछ और भी काम हैं जैसे की मुख्य क्षेत्र में जैसे रोकथाम आरंभिक पहचान उसका उपचार करवाना पुनर्वास के कार्यक्रम दिलवाना मानव संसाधन विकास के बारे में उनको बताना विकलांगों को शिक्षा देना यह राजस्थान सरकार की शिक्षा प्रणाली में आते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं और समारे मतलब की इसमें और भी रोजगार भी उसका भी काफ़ी महत्व है उसमें और शिक्षा प्रणाली में आप यह देखेंगे के जो अवरोध मुक्त वातावरण होता है या उसका अनुसंधानन होता है सामाजिक सुरक्षा होती है खेलकूद होते हैं मनोरंजन होता है सांस्कृतिक के क्रिया कलाप यह सारी चीज़ों से उनको काफ़ी आगे बढ़ाते है और इसके बीच में अगर गहन संरचना का विकास किया गया तो ये और भी आगे बढ़ सकता है और ये अपने प्रदेश की संस्थान है जो मानव के बल के विकास के लिए विभिन क्षेत्रों में काम करते हैं जैसे के शारीरिक शिक्षा संस्थान है उसके अलावा हमारे प्रदेश का राजस्थान डिस्ट्रिक विकलांग संस्थान है ओर्थपेडीक है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं